नमस्ते नमस्ते नहीं नहीं सब कुछ उपलब्ध रहता है पर एक दो बच्चों आते हैं आप लोग आप आप लोग आप लोग सभी बच्चे ये जितने बच्चे हैं सबके साथ आइएगा दस पंद्रह तब न मेरे जीतने भी टीचर्स सब हैं वो क्लास करवाएंगे एक दो बच्चे के लिए थोड़ी ही न आते हैं और पानी तो नहीं नहीं वह सब वह सब ठीक हो जाएगा आप आइए तो आप लोग आते नहीं हैं इसलिए न गंदा रहता है रोज़ आइएगा तो साफ हो जाएगा नहीं नहीं आप लोग क्या नया बोलें ये पूरा कौलेज का व्यवस्था इतना अच्छा है पानी पीने के लिए टेनकर में पानी रखा रहता है ग्लास रखा रहता है आप उसमें से लेकर पी लीजिए और कितना अच्छा अब आप अकेले आएंगी तो कैसे होगा कम से कम दस लड़कियाँ या लड़का कोई साथ में आए तब न हम पढ़ पढ़ाएंगे अब अकेले बच्चे फिर बैठे रहेंगे तो ऐसे थोड़ी न क्लास होता है हाँ ठीक है अ भी तो अभी नहीं नहीं इतना साफ सुथरा है आप आई हैं आप और एक एक महिना बाद इग्जाम में बस आती हो बस इतना ही बोलती हो इग्जाम में बस आती इग्जाम देने के बाद चली जाती हो तो तुम्हें क्या पता रहेगा सारे टीचर आ जाते

सारे टीचर टाइम पर आ जाते हैं पर आप लोग नहीं आते हैं टाइम पर तो वो लोग क्या करें वो लोग चले जाते हैं हाँ अगर तो ठीक है तो आप ठीक है ठीक है हाँ तो आप आइए आप आइए ठीक है ठीक है आप आइए कौलेज फिर हम बात करते हैं नव कुछ करके रखे हैं नहीं नहीं सैलरी के लिए हम काम थोड़ी न करते हैं बच्चो को पढ़ाने के लिए काम करते हैं इतना बड़ा कौलेज चलाते हैं के लिए हाँ बस टीचर पढ़ा रहे हैं न हाँ ठीक है ठीक है आइए आप तो हाँ हाँ ठीक है ठीक